हमर सबके घर तऽ महिषी भेल हमसभ मिथिलाके रहैबला छी ओना मूल छी मलेभानपुरके आ आ हमसभ मिथिलाके वासी छी हमसभ मैथलिएमे बाजै छी एहेन नहि छै जे हमसभ दोसर जगहके लोक छी आ साथ साथ आ आइ से नहि हमर सबके पूर्वजे मिथिलाके वासी छथिन आ अखनौ तक हम सब छेबै करि अहुमे हमर घर महिषी यऽ एहन नहि छै जे दोसर जगहके छी हम आ मूल छी मलेभानपुर आ गोत्र छी काश्यप गोत्र छी तऽ पण्डिते मुदा एहनमे से नहि छी तहन से हलका फलका हमरा सबके ई याद यऽ जे हमर सबके पूर्वज से लएके आ अखन तक हमहुँ सब पैंतालिस साल उमर भए गेल हइ सब एतऽ रहै छी महिषी आ बगलमे मण्डन धाम यऽ जेतऽ कि शास्त्रार्थ भेल रहै ओहि ठाउँ सुग्गा संस्कृतमे बाजैए ओतऽ बगलेमे कॉलेज छथिन ओते ही हमसब अखन करि रहल छी बात आ साथ साथ यएह आग्रह करब जे कम से कम ई धरोहरके बढ़िऑं सऽ ठीक ढंग से अहुँ सब गोटे कृपा कऽके देखियो जे कि सब कनि टा आगाँ बढ़ै आ साथ साथ आ साथ साथ ई रहबाक चाही जे अहाँ सबके जे मिथिला आदमीके कहै छियै जे संस्कृतके हटाएल जाइ छै तऽ हे ई हटाएल जाइ छै तऽ मैथिलीके हटाएल जेतै से नहि एकरा अंग्रजी बला हमसभ अंग्रेजी बला बाजैबला भाषा हमरा सबके नहि आबैए ओत्ते पढ़ल लिखल नहि छी तहन मिथिलामे रहै छी मैथिली भाषा कहब तऽ हमसब आराम से बाइज सकै छी